हम लोग गए मईहर मंदिर घूमने की दर्शन करने की वहाँ पर बहुत बड़ा पहाड़ के नीचे मैया ऊपर है मैया पहाड़ के बहुत ऊपर है मैहर मैया उस जगह पर बहुत मेला लगता है बहुत भीड़ लगता है बहुत लोग जुटता है सब दर्शन करते हैं जो बच्चों लोग गए हैं तो कढ़ाई में लोग दिया सब पूड़ी चढ़ाया सब्ज़ी हर एक परिवार से प्रकार से खाना बनाया सबको कढ़ाई चढ़ा करके रोड चढ़ा कर के बच्चों लोग के खिलाया आप लोग खाया बच्चों लोग को बहू लोग को लेकर के घूमने लगे नीचे से ऊपर से बहुत बहुत बड़ी सीढ़ी है चढ़ने उतरने लगे सब घूमने लगे बच्चे लोग नघाते आते हैं कि यह सामान ले लो अम्मा यह सामान ले लो अम्मा मैं सब सामान बच्चों के खरीदने लगे सब लेकर के झोला भर लिया बहू लोग टिकली बिंदी जो पसंद आया तो सब बहू लोग खरीदने लगी नवरात्र में उस मंदिर में बहुत भीड़ लगता है बहुत दर्शन करता है बहुत लोग जुटता है बहुत दूर दूर के आदमी आता है वहाँ पर ऐसा होता है कि हर हर प्रकार से वहाँ पर मेला लगता है मेला लगता है हर प्रकार से सामान भी चाहता है जो मन चाहता है वह लेता है चौकियन धाम में गया हम लोग वह भी बहुत अच्छा लगता है बहुत सुंदर लगता है वह भी बहुत अच्छे से हम लोग घूमे टहले बहुत भीड़ बहुत रात में सजावट होता है चौकियन माई में कीर्तन होता है ढोल मंजीरा होता है वहाँ पर माई इतनी देवी सुंदर लगती हैं कि मन मन मोह मोह देवी बोलती हैं ऐसा होता है इसको छोड़ कर घर पर नहीं जाएगा ऐसी सुंदर लगती है वह से जब मैं लोग सब सामान खरीद करके लेकर बच्चों को चले आए चले हैं तो वह बगल में एक देवी और था उनकी भी दर्शन किया उनकी भी घूमा टहरा बहुत अच्छे से वह भी लगती हैं देवी सुंदर भी लगती हैं एकरे बाद हम लोग बहुत दूर दूर गया हर मंदिर में गया हर मंदिर में हम लोग गाय विंध्याचल मई में गया वही गाड़ी को लेकर वही गाड़ी को लेकर के हम लोग पाँच दिन घूमते रहते हैं दर्शन करते हैं घूम घूम कर बच्चे लोग को खिलाते हो सारा सामान सब घर से लेकर गए हैं गाड़ी में धर कर गए निजी गाड़ी करके लेकर गए हैं बहुत अच्छा घूमने में लगता है पैसा भी लगता है कैसा भी करके हम लोग घूमता है इसके बाद आते हैं अपने गाँव देश का मंदिर शंकर जी भोले बाबा के दर्शन करता है वह भी बहुत अच्छा लगता है प्रसाद भी ला कर सबके बनते हैं प्रसाद भी चढ़ाते हैं अच्छे से सुंदर से बड़े बड़े घंटा लगा है बड़े बड़े घंटा बाजत हैं नाच गाना बहुत अच्छा से होता है वहाँ बहुत सुंदर लगता है हम लोग एक एक गाड़ी करके निकले हैं पाँच पाँच रोज़ पर घूमती है घूम करके घर आते हैं घर आते हैं इसके बाद जो प्रसाद ले आते हैं जो नहीं गया है उसके घर घर हम लोग बाँटते हैं पूड़ियाँ बनाकर के देते हैं प्रसाद लियो खाओ माथे चढ़ाओ माई देवी से आशीर्वाद माँगो सुंदर से अच्छा से सबको बच्चा रहता है सबको बाल गोपाल देता है भगवान धन दौलत देता है देवी मैया जितना भी देवी मैया का ध्यान देगा उतना भी देवी मैया उपहार कल्याणकारी